आमची एक गाडी सकाळीं मार्केटान धाडटा आमी बट तुमकां जाय जाल्यार तुमी घरा येवनूय व्हरूंक शकतात आम आम आमच्या भाटान मांगिलार आनी मानकुराद हीं ह्या आंब्याचीं झाडां आसात ना ना तो आमचे कडेन मात ना मानकुराद जावन आसा बाराशे रुपया डझन

हापूस आसा तो मातसो कमी आसा तो म्हणजे एक हजार ड रुपया डझन आसा मानकुरा एक सांगपाचें तुमकां म्हटल्यार मानकुरादा परस मांगिलार चड बरो लागता मानकुराद हो राजा जावन आसा आंब्याचो बट मांगिलार हो चड बरो रुचीक बरो लागता तुमी दोनीय घेवन पळयात तुमी आमच्या भाटान येवन व्हरूंक शकतात तुमकां सपोज डॅलिवरी दिवपा जाली जाल्यार तुमकां आणक् आणकी पयशे भरचे पडटले हय आमचें अगरवाड्या आसा हय हय आमी सगळे तुमकां पॅक्ड पॅक करुनूच दितले झाड पिके आसा तांचे वेगळो प्र प्रायस आसा ते मात म्हारग आसता कारण ते आमी सारके पिकासर आमी सारके ताजेर लक्ष दवरून रावता आनी पिकले म्हणटोकूच तुमकां ते वेगळे पॅकेजिनान हें करता ते आमी मातशे मायज रेटीन विकता ना तुमकां फक्त मानकुरादूच झाड पिके मेळटले मांगिलार आमी पिकत घालतात तोरां काडून बरे बरें ओके बरें